हेलो सर नमस्कार सर मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट मोनू मीणा बोल रहा हूँ सर

जी सर मेरा क्या ही कि ना आई डी एक साल के लिए वैलिड थी तो वो दोबारा रिन्यू करवानी है सर मेरे को हाँ जी सर सर मैंने बी एस सी फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है और एक साल के लिए मेरी वो बैलिड थी अब मैं बी एस सी सेकंड ईयर में पहुँचने वाला हूँ तो सर मुझे ना वो आई डी रिन्यू करवानी है दोबारा सर हाँ सर मैं क्या ही है कि ना पास हो के अब सेकंड ईयर में पहुँच गया हूँ तो सर मैं कॉलेज आना स्टार्ट करूँगा तो इसलिए तो मुझे कायदे आई डी कार्ड को ना दोबारा से रिन्यू करवाना है सर वो एक साल के लिए वैलिड था तो अब क्या उसका दोबारा से रिन्यू करवाने के लिए मैसेज आया है अच्छा सर मेरे को आई डी कार्ड यानी की आप मेरे मार्कशीट ले के आनी है और सर यानी की आप कॉलेज भी आना है कॉलेज में आने के सर कितने किस दिन आना है सर चल सर ये सोमवार को हो जायेगा मेरे काम यानी की रिन्यू हो जाएगी या एक दो दिन और लगेगा पहले कागज वेरिफिकेशन होंगे सर अच्छा सर यानी की मेरे को कॉलेज आके कागज के जो भी डॉक्यूमेंट आपने बताया उनको साथ में लेके आना है फिर मेरे को जमा कराने हैं और उसके बाद मैं फिर आप खुद बताओगे उस दिन मेरी आई डी कार्ड मिलेगा कॉलेज से मिलेगा ना सर सर हो ना तो जल्दी से जल्दी करवाना कॉलेज में सात और ये क्लास से चल लगने लग गई है बी एस सी सेकंड ईयर की अच्छा सर मैं इसीलिए बोल रहा था क्या है की मेरी तबियत है ना अचानक से खराब हो गई थी तो सर मैंने चार पाँच दिन ऐसे ही मिसिंग क्लास कर दी है तो सर अब नहीं करना चाहता हूँ आप हो सके तो मेरी मैं कॉलेज आके अपने काम को कर लूँगा तो सर आप जल्दी से हो सके तो मेरी आई डी कार्ड को रिन्यू करवाइए ताकि मैं आपकी क्लास से सारी ले सकूँ अच्छा सर हाँ तो मैं आपसे कल आके मिलता हूँ सर मैं डॉक्यूमेंट है जो भी आपने बताया है सर मैं उनको साथ लेके आता हूँ और मेरी आई डी कार्ड जो पुराना आई डी कार्ड था सर वो भी लाना है क्या साथ में अच्छा सर दस बजे के बाद में कभी भी आ सकते हैं अच्छा सर ठीक है सर नमस्ते